प्रीकाऊशन एह् ऐ की तुस जेल्लै बी किचन च कम्म करदे ते जेह्ड़ी गैस ऐ उसी ऑफ रक्खना चाहिदा ते जिनें तोड़ी जरूरत ऐ उसली टर्न निं करना चाहिदा की के जेकर अस ते होई सकदा की अस माचिस दी तिली जलाचै ते होई सकदा ना की अग्ग पकड़ी ओड़े गैस सिलेंटर फट्टी सकदा ते मिंटें च अग्ग लग्गी सकदी ते प्रकाऊशन इयै की तुस बंद गै रक्खो ते एह् होर प्रकाऊशन एह् लैने की साढ़ा गैस हर बेल्लै बंद रौहंदा ते जेल्लै जरूरत होऐ उसलै लाने होने ते कन्नै स्लीपर पाई लैनी होनी जेह्ड़े अंदर होंदे ओह् लाने की की किचन बिच नेईं लांदे तुसेंगी पता गै ते दूई लूज स्लीपर रक्खी दी असें ओह् लाई लैन्ने होन्ने आं ते कन्नै इक्क हैंकी टाईप रक्खे दा कोई बी चीज़ तुप्पनी होऐ अगर ते हत्थ गरम निं लग्गे सेक एह् प्रकाऊशन लाने होने आं अस होर जां गलव्स पाई लै जेल्लै कोई रेड़ा मारना सब्जी ते पूनी ते कड़छी होऐ ओह् तत्ती निं लग्गै हत्थै ई